हा अर्जुन दादा मूंखे दादा बाइक खपे ऐं हिकु ॾेढु लख जे अंदरु खपे ऐं सुठी हुजे आरामदाइकु हुजे तव्हां ॿुधाए सघंदो कहिड़ी कहिड़ी नमूननि जूं आहिनि कहिड़े कहिड़ा आहिनि

हा दादा मीडियम हुजे जीअं जॻह जेके बि घटि लॻे ऐं हिकिड़ो ॿियो ध्यानु ॾिजो दादा जंहिंमें पेट्रोल जो खां बचति थींदी हुजे छो जो हूअ पहिरीं ॻाल्हि आहे अॼुकल्ह महंगाई वधियलु आहे तव्हां जे करे उहा वधीक बैटर आहे ऐं तंहिंखा पोइ पोयां पोयां सीट बि मथे न हुजे जे करे भई मां ज़ाल खे वेहारियां थो मां किरी पए उहो लेवल में इएं हुजे कि ॿई आराम सां वेही सघूं की वेकिरी बि हुजे हिकु जे ऐं पेट्रोल बि घटि खाए पेट्रोल बि घटि खाए ऐं तंहिंखां पोइ जेको हिन भॻवानु न करे ऐं भई ख़राबु बि थिए न त ख़र्चु बि घटि लॻे छो जो अॼुकल्ह जेको गाॾियूं नयूं आयूं आहिनि उनजा ख़र्चु ॾाढा वॾा आहिनि त उहो बि ध्यानु रखणो अथव या महिरबानी दादा ॿियो पुछां थो त इहे पेसा मूंखे कीअं ॾियणा आहिनि जेके ॾे मूंखे जेको तव्हां उहा घणी कीमत घणी त तव्हां ॿुधायो हिन जी हिन गाॾीअ जी पूरा हा हा त दादा उहो पेसा मूंखे कीअं ॾियणा आहिनि उहा पेसा मूंखे कीअं ॾियणा आहिनि कैश में ॾियणा आहिनि चैक आहे या इन्स्टा या मूंखे बाय मंथली हिसाबु आहे

ऐं घणनि ॾींहंनि में गाॾी ॾींदो दादा इहा ऐं इहा लेटेस्ट माडल आहे न नई क़िस्म जो माडल आहे न हरिओम दादा